हलो हां हांव निलेश उलयतां अनपुर्णा न्हूं रेस्टॉरंट तुमचें हां ती ऑर्डर दिलेली पळय हांवें बटर चिकन आनी पनीर मसाला हय तुमची पावली ती म्हाका पूण कितें जालें तें तुमी तेल चड यूझ केला तेका सारकें तेलकट कशें दिसता आनी मसालो सारको बरो नासललो तो तिकट चड यूझ केला हांव ती मातशी तुमकां परतून रिटर्न करूंक सोदतां कित्याक म्हाका तुमची आवडूंक ना ती ऑर्डर सारकीच